असांखे ॿारनि खे सिंधी सेखारण ॾाढो ई ज़रूरी आहे हींअर ॿार बिल्कुलु बि सिंधी न ॻाल्हाईंदा आहिनि हीअंर ॿारनि खे सिंधी ईंदी कोन्हे उहे इनजे बजाए हिंदी में ॻाल्हाईंदा आहिनि असांखे सिंधी सेखारण ज़रूरी आहे ॿारनि खे अगरि असीं हींअर असां ॿारनि खे सिंधी न सिखाईंदासीं त सिंधी भाषा अॻियां वधी न सघंदी अॻियां जे ज़माने में पोइ कोई सिंधी ॻाल्हाए न सघंदो उनसां सिंधी जो अस्तित्व नाश थी वेंदो हिनजे करे असांखे ॿारनि खे सिंधी सेखारण ज़रूरी आहे